हां जी क्राइम दा तुस सारां हा पैह्लें कुसै कन्नै क्राइम होआ दा सारा हां पैह्ले ते ओह् इक रस्ता सारा हां जेह्का सिद्धा सारां हा पैह्लें जेह्का इंसान बी जाना चाह्ग तां ओह् जंदा पुलिस स्टेशन कैं के सारा हां पैह्लें रस्ता उसी लभदा पुलिस स्टेशन दा ही कोई बी क्राइम होऐ जां सारा पंचायत गी दस्सो अपनी मतलब सरपैंच गी दस्सेआ तां सरपैंच ने बी थोह्ड़ा नेईं करना की के सरपैंच दा ते क्राइम कन्नै थोह्ड़ा होंदा ते सारा हां पैह्लें असें पुलिस स्टेशनै जाना पुलस आह्लें आखना जे इ'यां होएआ पर जिन्ना सिटी च होंदे क्राइम जियां दिल्ली बगैरा बाह्र होई गे बाह्र बड़े क्राइम होंदे साढ़े ग्रांऽ च इन्ना ज्यादा खतरा नेईं होंदा साढ़े च मतलब भाईचारा बड़ा होंदा ओह्दी बजह ने साढ़ै क्राइम घट्ट होंदे घट्ट इन्ने घट्ट नेईं होंदे बट जिन्ने शैह्रें च होंदे इन्ने नी होंदे हैन अस थोह्ड़ा आपुं बिच्चै राबता बी रक्खने ते फिर अस साढ़े कन्नै अगर किश होई गेआ तां अस क्राइम होंदे जिसलै साढ़े ना तां असें उत्थै पुलिस स्टेशन ही जाना होंदा होर कुत्थै जाना असें ते असें केह् करना फ्ही जाना ते पौंदा ही ऐ असें पुलिस स्टेशन पुलिस आह्ले साढ़ी मदद करदे औंदे पूछताछ करदे ते उ'नेंगी पुच्छने दी कोशिश करदे उ'नें मतलब जेह्का क्रिमीनल होंदा उसी पकड़ने दी कोशिश करदे कि कुत्थें केह् ऐ कियां होएआ क्राइम जियां मतलब कोई मारुड़ेआ कोई डैथ करुड़ी कुसै दी ते उंदे तक ओह्दी तैह तक पुज्जने दी कोशिश करदे जिन्ना उं'दा हा बेचारै हा होऐ

इत्थें ते सारे कोई कैमरे ते नी लग्गे दे हैन नी कियां तुप्पना बट बट मुश्कल होंदा पर जिन्ने शैह्रा च क्राइम होंदे ओह्दे हां बड़े घट्ट होंदे इत्थें बरसातीं जियां कुकड़ियां च होंदियां साढ़ै कुकड़ियां होदियां मक्कां जि'नेंगी बोलदे अस प्योर डोगरी च उनें बोलदे कुकड़ियां ते कुकड़ियें च छप्पी जाए कोई कडकैले च तां कुहैं तुप्पना ओह् मतलब बरसांती दे दिनै ज्यादा होंदे क्राइम अज्जकल तां हून थोह्ड़ा सिरकने च मक्कां शक्कां बडुडियां लोकें कुकड़ियां बड्ढी ओड़ियां कुकड़ियां बी ओ ही ते मक्कां बी ओ ही बडुड़ियां हून थोह्ड़ा पता बी चली जंदा कुत्थें देई नस्सेआ आदमी हां जी ते थोह्ड़ा पता चली जंदा आदमी ते सारा हां पैह्लें आदमी पुलिस स्टेशन ही जंदा पुलिस दी ही मदद लैंदा जी